समाचार ठीके है अपन बताबऽ जीतय के तऽ जकर पार्टी तगड़ा रहतै जकर पार्टी समस्या पर एतै देखै ऊखैलए ऊहे ओकरे पार्टी ने जीततै आब जे बैठल बिहार के हमरा हिसाब से नरेन्दर मोदी के पार्टी बनतै प्रधान अथी चीफमिनिस्टर ई कैसे दिमाग लगैले हैं बताबऽ तू पैदल यात्रा करिके की जाताबैलए चाहै छै की हम भी आपके तरह पैदल घूमे आप हमको भोट दीजिये हम आपका सामना मे कुछो नहि आप भी एकसमान और हम भी एकसमान

जब ऊहे सरकार जब जे पैदल बोल रहलैया ओकरे ओ समान करै छै तऽ ऊँचाइ ओ की लऽ कऽ जेतै आब तुहीं बताबऽ इलेक्शन दू हजार चौबीस मे होइ की छब्बीस मे छब्बीस मे तऽ केकर चांस लगै छै तोरा एनी बिहार राज सँ नितीश कुमार

तोरा कहैसँ की होतौ आब जनता सब ने जे करै

ठीके है तब मील के बात समाचार करबै तब